भैया मुझे क्या है पंद्रह तारीख की शादी है हमारे घर में पंद्रह सितंबर की तो बारह सितंबर तक जो है हमें ना दारू की पेटी वगैरह चाहिए बल्क में चाहिए मतलब खूब सारी तो हाँ हाँ बल्क में चाहिए हमको माल मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए खूब सारा माल चाहिए बल्क में इसमें मुझे चाहिए ब्लैक डॉग चाहिए एक तो दो तीन पेटी ब्लैक डॉग की करा देना और और वोडका की करा देना और बकार्डी हो जाएगी क्या

कोशिश नहीं भैया आप तो मुझे फाइनल बताओ कि किस तारीख तक आप मुझे फाइनल करा दोंगे यह और वाइन वगैरह मिल जाए बियर मिल जाए ठीक है इसमें मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या बल्क में ले रही हूँ ना मैं तो अच्छा तो डिस्काउंट वगैरह फिर भी देख लेना थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो क्योंकि बल्क में बल्क में सामान लेते हैं तो फिर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है ना पैसों का मामला यह अपना यह जो ब्रह्मपुरी है ना ब्रह्मपुरी में चाहिए मुझे यह अपना ऑटो स्टैंड पड़ जाता है जहाँ वहाँ पर आकर फोन कर दे मुझे लड़का जो भी डिलीवरी करने आएगा उसको बोलना वहाँ पर आकर मुझे फोन कर देगा हाँ वो तो चलो बाद में देख लेंगे एडजस्ट कर लेंगे हम हैं ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह नंबर रख लेना मेरा और मुझे फोन करके बता देना आप है ना तो कम से कम मुझे आप यह मान के चलो कि आठ से नौ पेटी तो चाहिए ही बल्क में हाँ कोशिश करना करवा ही दो इसको मतलब लेट नहीं होना चाहिए अच्छा यह बताओ यह जैसे कई बार ऐसे होता है कि दारू में पानी मिला हुआ आता है तो ऐसा तो नहीं चक्कर पड़ेगा ना अपने चलो ठीक है ठीक है हाँ यह जो बल्क यह बल्क का माल है ना यह बढ़िया होना चाहिए बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस संतुष्ट होने चाहिए हम ठीक है ठीक है ठीक है चलो धन्यवाद